جی میرے خیال میں میڈیا اور تعلیمی نظام میں اردو کی نمائندگی مناسب ہے اردو ایک اہم زبان ہے جو بھارت اور پاکستان میں بولی جاتی ہے اور اس کی مقبولیت تقریباً دو سو تیس ملین لوگوں تک پہنچتی ہے میڈیا اور تعلیمی ادارے اداروں میں اردو کی نمائندگی اس لیے مناسب ہے کیونکہ اردو ایک رچ اور قدیم تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے اس کا استعمال میڈیا میں لوگوں کو اپنی تہذیب اور روایات سے وابستہ رکھتا ہے اردو اکثر انڈیا اور پاکستان میں ملک بھر میں لوگوں کے درمیان رابطہ کی زبان مانی جاتی ہے میڈیا اور تعلیمی نظام میں اردو کی جگہ ہونا زیادہ لوگوں کو مفید اور آسانی سے سمجھنے میں مدد کرتا ہے